जय झूलेलाल मुंहिंजी स्कूल में लाइब्रेरी हुई ऐं उन में जाम किताब हुआ कुझु पंचतंत्र जा किताब हुआ कुझु आखाणियूं हुयूं ऐं कुझु खुद जे अॻियां वधण जे लाइ खुद खे सुधारण लाइ किताब हूंदा हुआ मां ज्यादातर खुद खे सुधारण लाइ जेके किताब थींदा इन उहे पढ़ंदी हुअमि ऐं कॾहिं कॾहिं मुंहिंजी ममी मूंखे पंचतंत्र पढ़ण लाइ चवंदा हुआ त मां पंचतंत्र जी बि अखाणियूं पढ़ियूं आहिनि जंहिंमें ॿारनि खे नंढियूं नंढियूं अखाणियूं ॿुधाए उन में कीअं ॿार सुधरनि कीअं ॿारनि खे वेल्यूस मिलनि कीअं हुननि खे नयूं नयूं ॻाल्हियूं सेखारे सघनि उहे अखाणियूं हूंदियूं हुयूं पंचतंत्र जी कहानियूं अखाणियूं हिकदमु नंढियूं हूंदियूं हुयूं मज़ो अचे एड़ियूं हूदियूं हुयूं ऐं उन मां कुझु न कुझु सिखण जो बि हर दफ़े नयों मिलंदो हुओ